जुनारफोरनि आदबजों लोगोसे मा उफ्रा फालांगि खालामजायो बेदर दावदै गाइखेर उल खुन्दुंनि अनगायै आरो मा उफ्रा दिहुनथाय फानजायो

जुनार फिसिनाय जितु फालांगि जोंनि ओनसोलाबो जोबोद खम जुनार फालांगिया जाय खेतिजोंनो निर्भर थेवबो न'खरफ्रोमबो बर' हिसाबै मोसौ आरो अमा दाउ न'खरफ्रोमबो मोनगोन नुनो मोनगोन थायो जायखौ फाननानै एसे एनैबाबो गावनि रांखावरिखौ बुथुमनानै लायो

बेदर दावदै गाइखेर उल खुन्दुंनि अनगायै जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेरनि अनगायै जों गोबोर गोबोरखौ मोननो हायो जाय गोबोरखौ जोङो दुब्लि बागान बारि मैगं गायनायफोराव जोङो होनो हायो जाय गोबोरजों गोबोरखौ जोङो मोजां रोखोमनि होयोबोला जोङो मोजां फिथाइ मोननो मोनो जाय जोङो रासायनिक हासारफोरखौ जोङो होनो नांलाय लाया बे मोनसेखौ जोबोद मोजां आरो बेदर हिसाबै जों अमा अमा दाउ बेफोरखौ जों मोननो हायो लोगोसे आलादा बेनि अनगायै जों मा मोननो हायो हिसाबै जोङो आं सिगाङावनो बुंलांखाबाय जोङो गावनि रांखावरि बिथायाव जोङो इसेबाबो बुथुमनानै लानो हायो आरो लोगोसेयैनो जों गावनि न'नि

फरायनायनि माखासे रांखावरि जानाय लोंनायनि रांखावरि बेफोरखौबो जोङो आरो न'खरनि नांगौ मुवा बेसाद बेखौबो जोङो जों बेफोरखौ फाननानै जोङो रांखौ बुथुमनानै लानो हायो बे मोनसे मोजां आयदा जायजों दिनैनि दिनाव थांनाय जितु मिडियाआव नायदोंमोन आं

गभमेन्ट अफ इण्डियाआ मोनसे पलिसि बानायदों लाखपति बेहेन होननानै बुंनाय मोनसे खोनादों जायजों जाय बुस्तुजों दाउ फिसिनायानो जा अमा फिसिनायानो जा जायखौ एनिमेल हासबेण्डारि होनना बुङो खेतियानो जा बायदि रोखोमनि फिसिनानै जुदि सासे सुबुङा बोसोराव जुदि नै लाखनिफ्राय थाम लाख जुदि रां खामायनो हायो मोनसे न'खरा मोजाङै सोलिलाङो थिग बेबायदिनो मोजां मोनसे आयदा मोजां सान्दों नुनो मोनो जों गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबै साफ्रोमबो न'खरावबो जोङो जुनार फिसिनायखौ जों नुनो मोनो मोनसे जों आरो नुयो मोजां मोनसे सर्स बेजोंनो सोलिलांनायनि राहा थायो